ہمارے یہاں شادی کی رسومات بہت وسیع ہے بہت زیادہ ہے جیسے کہ اگر کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس شادی کی بہت سے رسم ہوتے جیسے مہندی ہو گئی اس میں یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ ہرے رنگ کے کپڑے پہن کے آئیں گے اور لڑکا یا لڑکی دونوں طرف یہ رسم کیا جاتا ہے جس میں سب لڑکی اپنے سہیلیوں کے ساتھ مہندی لگائیں گے اور بہت سارے فوٹو شوٹ بھی ہوتے ہے اس کے بعد مہندی کے بعد ہلدی ہوتی ہے جس میں لوگ سب پیلے رنگ کے کپڑے پہن کے آئیں گے اور سب لوگ دلہن اور دولہا کو مہندی لگائیں گے اور اس رسم کے بعد شادی ہونے کے بعد پھر منہ دکھائی ہوتی ہے جس میں سب لوگ دلہن دولہے کے گھر والے دلہن کو دیکھنے آتے ہے اور بہت سارے تحفے تحائف دے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد ولیمہ بھی ہوتا ہے جس میں لڑکے والے سب کو بلا کے کھانا وانا کھلاتے ہے تو یہی بہت سارے اس کے علاوہ بہت سے رسومات ہے جیسے انگوٹھی ڈھونڈنا منہ دکھائی اور ایک رسم یہ بھی ہوتا ہے کہ دلہن ایک نے دلہن کے ہاتھ سے پہلی بار جب کوئی میٹھا کھانا یہ بھی ایک رسم ہے اور اس کو پیسے دیئے جاتے